जोंनि बे आसामाव गोबां जौगादों जोंनि आसामा गोबां जौगानाय फैदों आरो जोंनि बे हारिया गोबां जौगानाय मोन्दों आरो गोबां डेभेलपमेन्ट जादों आरो आरो मानसिफ्रा गोबां अनसुंथाइ मोन्दों सरकारनिफ्राय आरो गोबाङा गोबां हारियाबो सोलायलांदों आरो गोबाङानो सोलाय सोल' जादों आरो गोबाङानो बिराथ सोलायदों आरो गाव गावनि गान्नाय ड्रेसखौबो सोरबाबा दख'ना गानहोनो हादों सोरबाबा ग'स्ला गान्दों आरो सोरबाबा सोरजोंबा खारदों आरो सोरबाबा गाज्रि जादों आरो सोरबाबा मोजां जादों आरो बिराथ बिराथ सोरबाबा डेभेलप सोरबाबा डेभेलप जादों आरो सोरबाबा जौगादों आरो सोरबाबा जौगायाखै सोरबा सोरबा जौगाजोबदों आरो सोरबा जौगायाखै सोरबा सोरबा डेभेलपमेन्ट जादों आरो सोरबा गोबाङानो डेभेलपमेन्ट जादों आरो सोरबा जौगादों आरो बे सोरबा गस्ला दख'ना गा नागारनानै सोरबा गस्ला गान्दों आरो सोरबा गस्ला नागारनानै सोरबा दख'ना गान्दों सोरबा दख'ना नागारनानै सोरबा गस्ला गान्दों सोरबा सोरजोंबा थादों आरो गोबां मोजां जादों जोंनि बे जोंनि बे आसामाव आरो गोबां मायादों गोबां सोलायलांदों सोलाय जोबदों गासिबो आरो गासिबो सोलायजोब्बाय जोंनि बे आसाम हादराव गासिबो सोलायगासिनो दं सोरबा मोजां जादों सोरबा गाज्रि जादों आरो मोजाङैनो मोजां जालांदों आरो सोरबा मोजां जालांगासिनो सोरबा सोलायगासिनो सोरबा गाज्रिया मोजां जादों सोरबा गा मोजाङा गाज्रि जादों आरो सोलायगासिनो गासिबो गासिबो सोलायजोबदों आरो सोलायदों गासिबो जोंनि बे आसामाव गोबां सोलाय सोल' जादों आरो गासिबो सोलायाखै सोरबा सोलायदों सोरबा सोलायाखै सोरबा सोलायगासिनो आरो सोरबाया सोलायाखै